उँ स्थानीय बैँकमे लोन लेबाक लेल जे छै ने आवेदन करै पड़ै छै ओकरबाद जे छै आधार उद्यम कार्ड बनाबै पड़ै छै उँ लोनके कारण बतबै पड़ै छै कोन चीजके लिए पइसा लेबै अहाँ कथीमे खरच करबै कोना लौटेबै सारा एग्रीमेन्ट बनै छै टाइम लगै छै ओकरबाद जे छै लोन पास होइ छै फेर एकाउन्टमे जाइ छै पइसा ओकरबाद सब बैँक लोन नहि दै ले चाहै छै जल्दी कोनो कारणसे बहाना बनैके टारि देलक कहलक अच्छा बादमे देखि लेबै एखन रहैले दिऔ एहिबेर नहि भेल अहाँ बादमे फेरसे अप्लाइ कराउ फेर ब्रान्च मैनेजर सभकेँ कहलहुँ तकरबाद पास भऽ गेल आओर कार्ड भी जे छै किसान क्रेडिट कार्डपर भी लोन मिलै छै किसान क्रेडिट कार्डमे जमीनके के वाइ सी करबै पड़ै छै आधार कार्ड पैन कार्ड ईसब लागै छै ओकरबाद लोन पास भऽ जाइ छै